हमर जीवनमे सभसँ महत्वपूर्ण आ प्रभावित जे केलथि ओ छै पढ़ाइ शुरूमे पढ़ाइ हम केलहुँ एहन बात नहि छै कि पढ़ाइ नहि केलहुँ मुदा खेलपर बेसी ध्यान दऽ देलियै जकर कारण अछि एखन हमरा दिक्क्त भऽ रहल अछि एग्जामसभ निकालयमे हम काज करैत छी प्राइवेट जॉब करैत छी मुदा जे बचपनमे जे पढ़ाइ नीकसँ नहि करलियै ओकर कारण एगो ओ जे पसन्दीदा नौकरी जे होइत छै ओ नौकरी हमरा नहि भेटल ताहि लेल हमरा एखनहु तक बहुत दुख भऽ रहल अछि कि हम सहीसँ अपन जीवनमे पढ़ाइ नहि केलहुँ